असांजे समुदाय में जाम प्रकारनि जा लोक नृत्य आहिनि जीअं के गरबा धुरिया डांडिया पोइ असां सिंधियुनि जो जेको लोक नृत्य हूंदो आहे यानी के छेज पोइ जीअं हाणे छेज आहे उहो अ सभु सिंधी मिली करे अ जेको मुख्य त त्योहारु हूंदो आहे सिंधियुनि जो यानी के चेटीचंडु त उन ॾींहुं जेको बहिराणो निकिरंदो आहे उनमें सभई मर्द मिली करे छेज खेॾंदा आहिनि उनमें सभिनी मर्दनि जे हथनि में डंडो हूंदो आहे ऐं डांडिए वांगुर वांगुर उनखे खेॾियो वेंदो आहे पोइ गरबा गरबे में बि माण्हू गोल ठाहींदा आहिनि अ पोइ उनखां पोइ हिक ॿिए जे पुठियां गरबा कंदा कंदा वेंदा आहिनि